मां घटि आहे तेल वारो खानो पसंदि कंदी आहियां घटि मिर्चु मसाले वारो खानो पसंदि कंदी आहियां मां हिनखे घर में खाइण पसंदि कंदी आहियां ताकि ॿाहिरि जो कि बि खानो मिले थो हुन में टेस्ट त हूंदो आहे लेकिनि हुन में ऑइल हेॾो हूंदो आहे की माण्हू खाई नथो सघे ऐं मां रेस्टोरंट में घटि ई वेंदी आहियां रेस्टोरंट में वेंदी आहियां त कॾहिं कॾहिं वेंदा आहियूं असां हू त खाईंदा आहियूं पर नोर्मल खानो खाईंदा आहियूं जीअं दालि रोटी थी वेई ऐं शाही पनीर थी वियो घटि मसाले वारो ताकि मसाला ऐं तेलु घटि हुजनि वधीक मसाले वारो असां नथा खाई सघूं ऐं असां घर में खाइण वधीक पसंदि कंदा आहियूं ऐं जीअं त पनीर शाही पनीर दालि माखनी इयं बि बि पसंदि कंदा आहियूं भाॼियूं वधीक पसंद कंदा आहियूं भाॼीअ में सभु भाॼियूं पालक थी वेई गोभी शलगम इअं भाॼियूं असां खाईंदा आहियूं सभु भाॼियूं खाईंदा आहियूं अधिकतर ऐं तरियल घटि खाईंदा आहियूं तरियल त बिल्कुलु ई डॉक्टरनि अॼुकल्ह मन मना कंदा आहिनि ऐं असां बंदि करे रखियो आहे असां सिंपल खानो साधो खानो खाइण पसंदि कंदा आहियूं